ہاں میں جانور کو پالتی ہوں اور خاص کر کے نوزائدہ جو جانور ہوتے ہیں ان کا میں بہت اچھے سے دھیان رکھتی ہوں کیونکہ وہ بہت نازک ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں تو ان کا حفاظت بھی اچھے سے کرنا چاہیے کیونکہ ان وہ بڑے ہو کر ہمیں فائدہ دیتے ہیں اور جانور کو پالنے سے تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں جو بھی بچے ہوئے اناج ہوتے ہیں ہم ان کو کھلاتے ہیں جس سے ہمیں بربادی نہیں ہوتی ہے اور ان کو ان کو کھلانے کے لیے الگ الگ ان کے اناز آتے ہیں ان کو ٹائم ٹائم پہ ہم پانی دیتے ہیں خاص کر نوزائدہ جانوروں کو ان کا الگ سے دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جنگلی جانور اور بڑے بڑے پالتو جو جانور ہوتے ہیں وہ ان پہ حملہ کر دیتے ہیں جس سے وہ زخمی ہوتے ہیں تو ان کے حفاظت کے لیے ان کو ان کے بچاؤ کے لیے ہم جالی دار نما گھر ٹائپ سے بناتے ہیں تاکہ اس میں ان کو ان کی حفاجت ہو سکے اور جانبر کو پالنے میں تو بہت ساری فائدے ہیں اگر ہم گائے پالتے ہیں تو ان سے ہمیں دودھ ملتی ہے جو دودھ ہمارے ہمارے روز مرہ کے زندگی میں کام آتا ہے اور اس سے ہمارا بہت سارا پیسہ بھی بچ جاتا ہے اور جانور کو پالنے سے اللہ تعالیٰ بھی بول کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو مانتے بھی ہیں اگر ہم جانور کو پالتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بھی ٹل جاتی ہے تو ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہمارے معاشرے میں خاص کر مسلم کا جو معاشرہ ہے اس میں پالتو جانور کو ہم لوگ پالتے ہیں بکری گائے ان کو تو خاص کر ہمارے گھر میں بلیاں بھی پالی جاتی ہیں ہم ان کا بھی ٹائم ٹائم پہ دھیان رکھتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں اور بکری کی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نوزائدہ وہ تو اتنے پیارے دکھنے میں لگتے ہیں ان کا دھیان رکھنا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا بیٹا ہے وہ بھی اسے گودی میں لیتا ہے میں بھی اسے اپنے گودی میں لیتی ہوں اسے بہت پیار سے اور چھوٹے بچے تو سب کے ہی اچھے لگتے ہیں اور نوزائدہ بچے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں جانور کو پالتی ہوں اور میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں ان کا دھیان رکھتی ہوں انہیں کھلاتی ہوں اور ہم میں تو بولوں گی کہ جو بھی لوگ ہیں وہ جانور کو پالیں جانور کو پالنے سے ہمیں بہت ساری چیز کا نالج ملتا ہے جانکاری ہوتی ہے اور ہم ان سے بہت لگاؤ ہوتا ہے خاص کر جانور کو پالنے سے کتنی بڑی ہوتی ہے ہم قربانی جب دیتے ہیں نا تو اس وقت جو ہوتا ہے جو ایک ایموشن ہوتی ہے آدمی کا جو اندر سے بھاؤ اس پت پتہ چلتا ہے اپنے بچے کو تو سارے لوگ پالتے ہیں کبھی کوئی جانور کو پال کے دیکھے پھر اس کے اندر جو لگاؤ ہوگا جو ہوگا جانور پالنا چاہیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نوزائدہ جانور کو پالتی ہوں اور ان کا دھیان رکھتی ہوں